हमारे छेत्र में खेल का स्टेडियम है मेरे घर से थोड़ा दूर उसमें खेलने के लिए बच्चे सब आते हैं बच्चियाँ सब भी आती हैं और सुबह शाम उसमें दौड़ धूप करने के लिए कसरत करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं एस्टेडियम कोई पक्का पक्की नहीं है ऐसे पूरी तरह से सही एस्टेडियम ना है ना कोई ब बड़ा मैदान सा है और एक ओल हाई इस्कूल है उसमें भी है एक बड़ा सा मैदान उसमें भी खेल धूप की जगह है और उसमें सुबह शाम दौड़ करने के लिए युवा वर्ग के लोग सब आते हैं और शाम को भी युवा वर्ग के लोग सब आते हैं घूमने के लिए रात में गर्मी का मौसम है रात में भी लोग घूमते फिरते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं

और और किरकेट के भी टुर्नामेंट कभी कभी होते हैं फुटबोल के भी टुर्नामेंट साल में एक दो बार हो जाते हैं अभी हाल में ही महिला फुटबोल का आयोजन किया गया था

उसमें बहुत सारे लोग घूमने के लिए देखने के लिए आए थे बहुत सारी दुकानें लगी हुई था उससे गाँव गाँव के दुकनदार सब को भी थोड़ा उससे लाभ मिला और गाँव के लोग को भी देखने का मौक़ा मिला

लड़की सब का फुटबोल मैच कैसा होता है यह सब देखने का भी मौक़ा मिल गया तो अस्टेडियम रहने से खेल का मैदान रहने से तो गाँव गाँव के लोग सब को भी मनोरंजन का थोड़ा साधन हो जाता है और गाँव घर के दुकनदार को भी कुछ पैसे कमाने का मौक़ा मिल जाता है और और लोग लोग को भी क्रिकेट लोगों को भी क्रिकेट देखने का फुटबोल देखने का बहुत शौक़ है तो एस्टेडियम नहीं रहने के बाद मोबाइल में बच्चे सब क्रिकेट फुटबोल देखते रहते हैं अगर स्टेडियम रहे मैच होता रहे तो कोई मोबाइल में उतना लगाव नहीं रहेगा मोबाइल में पैसा डाटा पैसा डालकर डाटा ख़त्म करने का कोई कोई चांस नहीं रहेगा इससे गार्जन का पैसा भी बचेगा मोबाइल का भी पैसा बचेगा और

दो बड़े मैदान है खेलने खेलने के लिए एक हाई स्कुल के अंदर है एक बलोक के पीछे है और हमारे गाँव से दो किलोमीटर थोड़े हटे हुए हैं कुमारखंड थाना में पड़ थाना के बग़ल में है और एक हाई इस्कूल के अंदर है हाई इस्कूल ग्रौंड के अंदर है तो तो हम लोग क्रिकेट क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं देखने के लिए और इस खेल को बहुत रुचि से हम लोग देखते हैं खेलते भी थे अभी भी खेलते हैं गाँव घर में मेच करवाते हैं देखते हैं तो स्थानीय लोग का उसका लाभ ले पाते हैं अगर टूर्नामेंट गाँव के गाँव में मुखिया सर भी मुखिया सरपंच भी करवा देते हैं तो गाँव के लोग उससे लाभ ले पाते हैं दुकानदार लाभ लेते हैं अग़ल बग़ल के अग़ल बग़ल जैसे गाँव के लोग सभी देखने के लिए आते हैं बड़ी भारी मात्रा में और उसका आनंद लेते हैं दूर दूर से जैसे इस गाँव से इस गाँव का पिलेयर रहता है उस गाँव का दस दस गाँव का पिलेयर होता है दस गाँव में इसकी जानकारी होती है तो टुर्नामेंट से गाँव के लोग को बहुत सारा लाभ होता है और देखने का भी देखने का भी मौक़ा मिल जाता है कि किरकेट कैसे खेलते हैं और इसमें कितने पिलेयर रहते हैं सब धीरे धीरे सब जानकारी हो जाती है और टुर्नामेंट होने से गाँव के लोग को बहुत सारा मुनाफा भी होता है लाभ भी होता है और इस खेल का सभी इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और ई महिला फुटबोल जो हो रहा था कुमारखंड में इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को हम लोग को मिली थी बहुत से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ तो फिल्ड नहीं होने के कारण दो फिल्ड है एक तो छोटा है एक बड़ा है तो उसमें जो है बड़ा सा फिल्ड में कभी कभी टुर्नामेंट हो जाता है जैसे फुटबोल किरकेट हॉकी हॉकी का तो नहीं होता है अभी तक नहीं हुआ है टुर्ना महिला फुटबोल यही दो दिन पहले ख़त्म हुआ है बहुत लोग यहाँ इसका लाभ उठाए थे